खेल प्रतिनिधित्वमे महिलाके जे हमर कहनाइ यऽ मुख्य रूपसँ इएह कहनाइ यऽ कि हमरा एहि क्षेत्रमे महिलाके अगर मौका देल जाइ महिलाके व्यवस्था समुचित करल जाइ किआकि गाम गाममे तऽ सब तैयार छै एहि खेलमे सब आगू बढेबाके चाहै

सारा चीजपर अगर फोकस करल जाइ तऽ महिला अपन खेलमे प्रतिनिधित्व बेहतर ढङ्गसँ करि सकैए वयस्के रूपसँ जते यऽ सब अपन क्षेत्रमे आगू बढ़ि सकैए आओर